अॼुकल्ह त डांस खे बुरो नथियो मञियो वञे पर हिकु वक़्ति अहिड़ो बि हुओ जॾहिं डांस करण सुठो न मञियो वेंदो हुओ ख़ासि करे जाइफ़ुनि जो डांस करण खे बुरो समुझंदा हुआ सुधा चंद्रनि हिकु अहिड़ी डांसर आहे जंहिं हुनजो हिकु एक्सीडेंट में पेर कटिजी वञण खां पोइ बि डांस करण जारी रखियो ऐं हिन ई कला में निपुण निपुण थी पंहिंजो नालो देश जे डांसरनि में शामिलु करायो इन ई जी इहा ॻाल्हि सभिनी जे साम्हूं हिकु मिसालु आहे